جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ایک گانا بہت پسند تھا چٹھی آئی ہے آئی ہے جو پنکج ادھاس جی نے گایا ہے اور میں اس گانے کو کافی گنگنایا کرتی تھی جب میری عمر نو سال کی تھی تو میں نے اپنے اسکول میں اس ایک پارٹی اسکول میں جب ایک اینول فنکسن ہوا تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں نے اس گانے کو گانے کی کوشش کی مگر افسوس کہ میں جیسے ہی اسٹیچ پہ گئی نہ میرے سُر نکلے نہ تال اور میں کچھ نہیں گا پائی اور ویسے ہی واپس آ گئی پھر میں نے جگجیت سنگھ جی کے ایک گانے جو چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے بہت کوشش کی گانے کی اور میں وہ گانا بھی نہیں گا پائی اور کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا سر کیا ہے تال کیا ہے سا رے گا ما پا کسی کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک نہ میں سمجھ پاتی تھی کہ تبلا کیسے بجتے ہیں تو سر پکڑنا چاہیے یا ستار جب بجے واد سب تو کیسے پکڑنا ہے سر کو تال کو لے نہیں آ پاتا تھا مجھے اور میں نے بہت سارے گانے گانے کی کوشش کی پریاس پہ پریاس کیا اسکول کے فنکشن میں کالج کے پھنکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی اور جاتی رہی گاتی رہی مگر مجھے آنکھ ہو ہی نہیں پاتا تھا پھر جیسے جیسے میری عمر بڑھی اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ گانوں کو گانے کے لیے پہلے اس کے سُروں کو پکڑنا ضروری ہے پھر میں نے بہت محنت کیا اور سا رے گا ما پا یہ سُر کیسے پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد میں نے کوشش پہ کوشش کی اور پھر دھیرے دھیرے آج میں اچھے سے ان گانوں کو گا لیتی ہوں اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں سن کے تو ایسے جب آپ کبھی نہیں کر پاؤ تو جاننے کی کوشش کرو کہ کوئی بھی چیز جیسے گانا ہی ہیں تو کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تب جا کے آپ کسی چیز کو گا پاؤ گے مجھے ایک موومینٹ یاد ہے جب میں کالج میں تھی فاس فسٹ سیمسٹر یا سیکینڈ سیمسٹر میں رہی ہوں تب میں نے یہی آزادی کے موقعے پر اے میرے وطن کے لوگو گایا تھا اور میں نے اسے بہت اچھا گایا بہت تالیوں سے میری سواگت ہوئی تو آپ اگر کسی چیز کے لیے کوشش کرو تو آپ کو ضرور حاصل ہوتا ہے